ट्रेनखौथ' गाखोनो लुबैयो मानि थाखा फैसा गैयैआव गोजान लामा गाखोलांनो जों हाया ओमफ्राय आं खुनुरुखुम बङाइगावसिम थांबाय आरो क'क्राझारनिफ्राय ओमफ्राय थांनानै बिदिनो जोंहा न'आव बङाइगावआव नालाय बै बिजि कलनिआव नालाय बाहाय थांनानै फैयो आरो आं फैनायावबो बेजोंनो फैफिनो क'क्राझाराव ओंखारफैफिनो बियो माने गारिआ बिदिनो माबाजोंसो थाङो आरो बिजि गारि दंमोन ना बेजोंसो थाङो फैनाय समावबो आङो बङाइगावनिफ्राय फैबाय आरो थांनाय समावबो बेजोंनो थांबाय आरो बेलासियावहाय